हा नायरा हा तूं ठीकु त आहीं हा नायरा मां फोन हिन करे कई मईं के नेक्स्ट वीक न इहे थी अचे न क्रिसमिस वेकेशन आहे त मां चवां पई थोरो प्लान ठाहियूं जेको मुंबई सां बबल में डायमंड जेको गार्डन आहे उहो उ हा उहो ई मुंहिजो बबू बि जामु ज़िद लॻाए वेठो हो त चए पियो ममा किथे घूमने लेके चलो ममा किथे वठी हलो घुमणु त मां चओ भई फिर डायमंड गार्डन में हलूं ता सुठो गार्डन आहे फेमस आहे हिते मां बि कॾहिं वई न आयां मां चयमि भई हिते मुंबई सबरबन में ई आहे

हा मुं हा ॿारनि जे लाइ तमामु नणा झूला आहिनि अईं आसपास में शॉपिंग लाइ बि जाम सुठा सुठा सेंटर्स आहिनि अगरि असांखे पंहिंजी शॉपिंग करिणी आहे ऐं ॿार पिया खेॾंदा आहिनि जोए कंदा त अगरि हले प्लान ठाहियूं त पोइ त डेट फिक्स कयूं हलण जो या पंजवीह तारीख़ मूंखे लॻे थो रश हूंदी छवीह तारीख़ हलूं पंजवीह तारीख़ थोरी रश हूंदी न क्रिसमस जे करे ऑफिस वेंदा चोवीह तारीख़ बि हली था सघूं संडे ॾींहुं बि हली था सघूं हा चोवीह हा चोवीह तारीख़ ॿुधायूं था लॻभॻि चोवीह तारीख़ ठाहियूं था पोइ ॿिए कंहिंखे वठी ईंदिअं तूं छा घर जा फेमिली मेंबर या कुझु ठाहे अचूं मां चयो भई या पंहिंजो घर मां नास्तो वास्तो ठाहे अचूं ॿाहिरां किन किचरो खाइण खां हा थोरा परांठा ठाहे था अचूं हा कोकी खणी था अचूं बसर वारी कोकियूं उहो ई सभिनी खे वणंदियूं आहिनि कोकी पापड़ ठाहींदासीं त जल्दी बि ठहंदो हा न आहे हा हा पाण सुठो थी वेंदो उहो न तुंहिंजी सस खे बि ईंदो जामु ऐं असां न थोरी उतां त शॉपिंग बि करे वठंदासीं हा हा ऐं न कुर्तियूं ॾाढियूं मां ॿुधो आहे न उते जामु सुठियूं मिलंदियूं आहिनि त थोरा पैसा वैसा खणणो थी जीअं वधीक जीअं भई थोरो कुर्तियूं ॾिसूं हाणे थोरी लेटेस्ट हा मां बि खाली मां बबू खे ई वठी ईंदमि वारी जॉब ते हूंदा त अची कोन सघंदा त पोइ मां खाली पंहिंजे बबूअ खे वठी ईंदमि ऐं वॾे बबूअ जो हाणे ख़बर न आहे अगरि हुनखे छुटी मिले थी ऑफिस मां त पोइ हुनखे बि वठी ईंदमि जेकॾहिं न त पोइ बसि असां खाली नंढे बबूअ खे वठी करे ईंदा मंझंदि जो निकिरूं टीं चईं बजे जीअं खपे टाईम न ईअं निकिरूं न कीअं

हा ठीकु आहे हां पक पोइ न पाणी वाणी जी बोटल पाण सां खणी अचिजांइ ऐं थोरो घणो मां बि ॾिसां थी न तूं कोकी ठाहे हा हा थोरा स्नैक्स खणंदासीं पाणी जी बॉटल्स थी थोरी कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह आहे नंढियूं नढियूं वीहे वीहे रुपये जेके मिलंदियूं आहिनि न कोल्ड ड्रिंक्स उहो थोरो खणंदासीं आइसक्रीम वग़ैरह उतां पासे में ई वठंदासीं डन मां कंदीमांइ हा आहे असां हलंदासीं हा ठीकु आहे चलो बाए